मैं जब भी किसी लंबी बाइकिंग ट्रिप या टूर के लिए तैयार होता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता आज्ञा लेता हूँ उसके बाद में मित्रों से राय लेता हूँ कि उनकी उस राइडिंग के बारे में क्या विचार हैं जब हमारी राय हो जाती है उसके बाद में कुछ खास चीज़ें अपने साथ रख लेता हूँ जैसे राइडिंग किट सुरक्षा किट पानी कि बोटल खाने का समान जिसे मुझे बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या का सामना न करना पड़े वे मैं अपनी बाइकिंग ट्रिप और टूर को अच्छे से पूरा कर पाऊँ